जैसे कि बरसात के मौसम में धान उगाया जाता है धान की सीजन होती है और धान की सीजन होती है और तिल्ली बोया जाता है उतैला बोया जाता है और बजड़ी बोया जाता है सनई बोया जाता है ई बरसात के मौसम में होता है और धान की और गरमी या ठंडी के मौसम में गेहूँ होता है गेहूँ बोया जाता है गेहूँ का मौसम होता है ठंड के मौसम में और आलू लगाया जाता है गोभी हो गया मटर छीटा जाता है ठंडी के मौसम में और क्या कहते हैं कि आलू हो गया टमाटर हो गया सब्ज़ियाँ हो गईं मर्चा गोभी टमाटर आलू और ए सब सब लगाया जाता है लहसुन हो गया लगाया जाता है और पालक हो गया ए सब चौलाई हो गया साग का ए सबका ठंड के मौसम में अधिक होता है और पात गोभी हो गया फेवरेट पात गोभी और नेनुआ हो गया ये सब सब्ज़ी हरा हरा सब्ज़ी मतलब कि ठंड के मौसम में अधिक होता नेनुआ तो बरसात के मौसम में होता है ठंड के मौसम में ए सब होता है ए कदुआ हो गया लौकी हो गया ए सब सब कुछ हरा हरा सब्ज़ी ठंड के मौसम में अधिक होता है और